चिम्मटा होइया चिम्मचा बजाना एह्दे पर जां फिर ढोलकी उप्पर गीत गाने होन्ने ते जेकर कुसै दा बड़ा गाने दा मन करै जां घर बिच्च भजन गाने केईं बारी घर दे गै भांडे केई बारी त्रांबड़ी पर बजाइयै ओह् करी लैने अस गाना गाई लैने जां कोई भेंट गाई लैने ते कोई ढोलकी होऐ जे कोई ढोलकी कोई घर च गाने गाने होन घर च कोई गीत गाने होने ते तां अस लोक जेह्ड़े कि एह् करने होन्ने कैन पर गीतें जाना होऐ ते घर च कैन रक्खे दा होंदा ते कैन उप्पर गाने बजाई लैने होन्ने जे कैन नेईं होऐ ते कैन कुसै गी नेईं बजाना आवै ते तां ढोलकी लैने ते एह्दे अलावा ते अस कोई चीजां गाने बजाने लेई इस्तेमाल

ते जे कोई मंदर सत्संग होऐ ते उत्थै बी जादै ढोलकी उप्पर गै सत्संग होंदा ऐ ढोलकी चिम्मटा एह् जेही चीजां गै दिक्खने गी लभदियां न ग्रांऐं च ते शैह्रें दे जेह्ड़े लोग न ओह् शैह्रें च ते बड़े लब्भी जंदे न गाने बजाने दा साधन ते ग्रांऐं दे जेह्ड़े बचारे लोग न उ'नें गी ते इन्नियां चीजां ते लभदियां नेईं ग्रांईं लोकें गी ते इन्ने जादा साधन निं मिलदे हैन गाने बजाने दे इस करी जेह्ड़े ग्रांईं लोक न ओह् जैदा जेह्ड़ा अपना गाने बजाने छोटी मोटी चीजां गै करी लैंदे न एह्दे कन्नै कैन कन्नै गै अपना गीत गाइयै अपना टैम पास करी लैंदे न जां फिर त्रांबड़ी कैह्ल होई जे कुसै दे घर ब्याह् होऐ ते कैह्ल बजांदे न सूत्तरा पाना होऐ तां बी कैह्ल बजाई जंदी ऐ ते जिसलै पूजा पाठ होंदा ऐ ते इस्तेमाल करदे न मंदरें च ते घर च बी जि'नें पूजा करनी होऐ उ'नें बी शंख बगैरा रक्खे दे ते घैंटी होई ते एह्दे कन्नै गै जेह्ड़ा अस लोग भजन भेंट गाइयै अस लोग पूजा जेह्ड़ी ऐ रक्खी दी होंदी ते ओह् अस करी लैन्ने होन्ने ते इस करियै अस लोग आखने कि एह् जेह्ड़ी घर दी कोई पूजा पाठ निक्की मुट्टी रक्खी दी होऐ ते घर गै अपनी थाली त्रांबड़ी बजाइयै अस करी लैन्ने जे कोई कीर्तन कराना होऐ ते ढोलकी मंदरै दा लेई आइयै